صوبے کرناٹک میں ایک شہر ہے بیلگام اور وہاں ایک ایڈونچر ہے اور خوبصورت جھرنا ہے گوکاگ بول کر گوکاگ فالس بولتے ہیں اُس کو اُس کے نام سے بہت مشہور ہے بہت شاندار ہے بہت ہی خوبصورت ہے وہاں کے جھرنے بہت خوبصورت ہیں ایڈونچر ہیں بہت یادگار سفر ہے میرا وہ اور وہاں میں نے بہت کچھ سیکھا ہے وہاں کے نیچورل سے جو حقیقت جو ہے جو ہم شہروں کی زندگی میں ہم نہیں گزار پاتے ہیں ہمیں نہیں دستیاب ہے شہروں کی زندگی کے اندر وہاں کے نیچر سے بہت سبق مِلا ہے اور ایک خوفناک منظر بھی وہاں یہ رہا جو وہاں کی پانی جو جھرنے جھرنے گرنے کی جو پانی کے جو ایک رفتار جو ہے جھرنے کے رفتار جو ہے جھرنوں کے جھرنوں کے رفتار بہت تیزی کے ساتھ کبھی کبھی اچانک پڑتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہُوا جو ہم جھرنوں کے بیچ میں تھے لیکن رفتار بہت تیز ہو گیا جس کی وجہ سے لوگ گھبرائے اُس میں سے کچھ اُس جھرنوں کے ذریعے اُسے بہہ بھی گئے لیکن تیرنے والے لوگ تھے کیونکہ ساؤتھ میں عام طور پر لوگ پانی میں تیرنا جانتے ہیں تو نکل گئے اور علاقے کے لوگ تھے گاؤں دیہات سے تعلق رکھتے تھے وہ اِس لیے وہ نکل گئے شہر کے لوگ ہوتے یا پھر باہر سے کوئی ٹورسٹ ہوتے تو اُس میں پھنس جاتے بری طریقے سے پریشان ہوتے تو یہ منظر ہمارے لیے بہت خوفناک رہا